औ नोंसोरो मैखुन बानायो ना औ आं ए

ए औ ओमफ्राय नोंसोरो बे मैखुनखौहाय न'आवबो जायो ना औ ओमफ्राय बाजारावबोथ' हरो मानि आङो जोंबो बानायनो नागिरदोंमोन नालाय मैखुनखौ ओमफ्राय जों रोङानालाय बेखायनो नोंनावहाय नों माबोरै बानायजेना बेखौसो सोंहरनो होन्दोंमोन आरो आङो ओमफ्राय माथो आङो खोनानाय बायदिबा बार नांहोनो मोना प्लाष्टिक न' खोंलायनानै दोननाय नुयोना बिदि खालामनांगौ ना औ औ औ औ औ औ औ औ बिदि आरो ना होम्बालाय जोंबो नों जेरै बानायो बिदिखौनो बानाय नांसिगोन आङो रोङा नालाय बेखायनो नोंनाव सोंहरनाय जादों आरो नों मारै बानायो माबोरै बानाया बेखौहाय औ औ औ होम्बालाय जोंबो नोंनि बायदि एखेखौनो बानायनोसै बिदिना ए दे दे होमबालाय आङो बिदिनो खालामसै बिदिबा दोनलायसै दे औ दे